मूंखे सिलाई करण जो जाम शौक़ु आहे मां सिलाई कंदी आहियां मुंहिंजे पासे ओसे वारी माइयूं सिलाई करण ॾेई वेंदियू आहिनि उन्हनि जो सिलाई कंदी आहियां केॾी केॾी महिल मूंखे थकावट बि लॻंदी आहे गोॾनि में सूर थींदो आहे पोइ मां गोरी वठी वापसि वरी कंदी आहियां घर जे गुजराण करण लाइ त करिणो पवंदो या भॻवान जे चोलनि खे बि लेस लॻाईंदी आहियां ऐं सिलाई कंदी आहियां पैरनि जी मशीन आहे हुन सां कंदी आहियां पैरनि जी मशीन सां गोॾनि में सूर थींदो आहे त वरी गोरी वठी पोइ थोरी देरि आरामु करे वापसि वरी कंदी आहियां सिलाई पासे वारियूं माइयूं ॾेई वेंदियूं आहिनि उन्हनि खे बि तकिड़ो कमु खपंदो आहे त तकिड़ो करे ॾींदी आयानि